जी हाँ हम एक दर्शक के रूप में अपने यादगार खेल अनुभव का वर्णन कर सकते हैं हमारा जो मनपसंद खेल है वह है क्रिकेट और क्रिकेट में हमने विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज को देखा है तो हम उसे पसंद करते हैं विराट कोहली और अनुष्का की जोड़ी बहुत ही अच्छी है विराट कोहली ने अनुष्का से शादी की है विराट कोहली एक ऐसे महान बल्लेबाज हैं जो की टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं उन्होंने पच्चीस खेलों में एक हज़ार पैसठ रन बनाए हैं वह हमें याद है विराट कोहली बहुत ही अच्छा खेलते हैं अपने अनुभव से खेलते हैं उन्हें खेलने का अनुभव और उनका तजुर्बा हमें बहुत पसंद है वह कप्तान भी रह चुके हैं और अपनी जो टीम है उसको एक साथ संगठित करके रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऐसे खेलना है ऐसे नहीं मतलब अपने सुझाव देते हैं तो उसे क्या टीम मजबूत होती है तो हमें इसलिए विराट कोहली बहुत पसंद है